आंनि खाथि खालाफोराव थानाय फरायसालि दं जेराव बाथौ मिसन बेवहाय आंनि सासे आंगो बिनानावानो फरायगासिनो दं जेराव बे फरायसालिनि आसार आसार खान्थि एबा दिसिफ्लिनफोर जोबोरैनो मोजां बे फरायसालियाव गिबि जागाय जेन्नायनिफ्राय थाखो जि सिम फरायनाय जायो बेवहाय हौवा एबा हिन्जावसा आलादा आलादायै हस्टेल थानायनि फेसिलिथिफोर दं आरो बे फरायसालियाव फोरोंनाय एबा लिरनाया जोबोरैनो मोजां जायो बोसोरारि मेट्रिक आन्जादआव मेट्रिक आन्जादआव आन्जादनि रिजाल्टआ मोजाङैनो फैयो जेरै फेल आरो थार्ड डिभिसननि अनजिमाया गैया आरो सेकेण्ड डिभिसनाव सानै साथाम आरो फार्स्ट डिभिसनाव आरो फार्स्ट डिभिसन आरो स्टार ड्रिस्टिंसन मार्क्स लानायफोरखौबो जों नुयो बेनिखायनो पार्सेन्टेज लानायफोरावबो खम नङा होन्नानै आं सानो आरो माखासे स्कुलफोरबो दं खाथियावनो जेरै दन बस्क' सेनेल बेफोराव बिसिनियावबो बेराथ मोजां क्लास जायो मानो होनबा बिसोर गासिबो फ्रायभेट स्कुल बेनिखायनो बेनि फोरोंगिरिफोरा बांसिनै फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव गोसो होयो जेन गावसोरनि स्कुला एसे मुंदांखा जाबावयो बेनिखायनो प्राइभेट स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा गथ'फोरखौ मोजाङैनो जोथोन लायो आरो बिसोरो पानिसमेटफोरखौबो गोरायैनो होनाय जायो मानो होनबा गथ'फोरा मानिया जोंनि खाथि खालाफ्राव दंबावो माखासे स्कुलफोर गभारमेन्ट स्कुल बेयावबो मोजां जायो नाथाय मा होन्नो गभारमेन्ट स्कुल एखम्बानि समाव मोनफा मोननै क्लासफ्रा जाजोबा बेनि थाखाय एसे प्रब्लेमाव गोग्लैयो